गुड आफ्टरनून मैम जी मेरी मोबाइल सेन्टर में बात हो रही है जी मुझे न मोबाइल चाहिए था जी मुझे न ई एम आई का मोबाइल चाहिए था जी जी जी जो नया अभी आया है गा मार्केट में तो उसी के बारे में जानकारी लेनी थी थोड़ी सी कि कैसा क्या है अपने यहाँ रेट कितना क्या है ई एम आई का

जी कैश पेमेंट पर जी और उसमें अगर अपने को यह करना होगा तो मतलब मन्थली अपने को पे करना होगा मतलब एकदम से इतनी चार्जेज अपन नहीं भर पाएँगे अच्छा ज़्यादा लगेगा पर बाकी शॉप्स पर तो कम में मिल रहा है आपकी इस के यहाँ अच्छा जी जी जी तो कुछ मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमको उस पर जी जी जी ठीक है फ़िर हा ठीक है ठीक है